हाँ मुझे खेल खेलना पसंद है जिसमें से कि मुझे कुछ ऐसे खेल हैं जो बहुत पसंद हैं जैसे कि बबल शूटर है शतरंज है बबल शूटर एक ऐसा गेम है जिसमें की हमें निशाना लगा कर बबल्स होतें हैं उन्हें फोड़ना होता है फोन मे खेलती हूँ उसे और शतरंज है जो कि हम किसी के साथ या फोन में भी खेल सकते हैं शतरंज एक बुद्धिमता का गेम है जिससे कि हम सामने वाले के पासे का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी चाल से पहले कि वो क्या चलेगा अपनी गोटी कहाँ पर कट सकती है शतरंज एक बहुत राजा महाराजाओं का खेल है इसे की बहुत पहले की पीढ़ियों से खेला आ रहा है शतरंज एक बहुत ही बुद्धिमता का खेल है जिसे खेलने से हमारी जो दिमाग है उसकी शक्ति विकसित होती है हमें और भी कई सारी चीज़ों का ज्ञान होता है हमारी जो डिप्रेशन में हम जा रहे होते हैं खेल खेलने से हमारी डिप्रेशन सही होता है और हमारा माइंड तेजी से विकसित होता है खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है हमें हमेशा खेल खेलते रहना चाहिए